हमसब फ़्लीपकार्ट पर सॅं एगो ऑनलाइन लीड मंगेलहुॅं जेकि लीड हमरा सबके पचास रुपआमे भेटल लीड हमरा बहुत नीक लागल लीडसॅं हमरा ई ख़ुशी होइया जे लीडमे हमसब लीखै छी राइटिंग बनैया अक्षर बनैया